नमस्ते जी नमस्ते हाँ होटल है हाँ मिलेगा हमारे होटल का चार्ज है जैसे ए सी लिजिएगा सो अलग है बिना ए सी लीजिएगा सो अलग है आपका कौन सा होटल में भी खाने पीने का सब है हमारी होटल फुल नाइट खुली रहती है हमारा आप कहीं से दस बजे तक

ए सी और विदाउट ए सी दोनों हैं सब सब सुविधा है लाइट की ए सी की सब सुविधा है हमारे होटल में चौबीस घंटे हाँ हाँ होटल देखिए ए सी वाले होंगे ना ए सी लीजिएगा तो दो हज़ार रुपये लगेगा विदाउट ऐ सी लीजिएगा तो एक हज़ार रुपये लगेगा इसमें आपको आधार कार्ड मेरे को दे दीजिएगा आपका आधार कार्ड जो है हम एंट्री कर लेंगे होटल मिल जाएगा हाँ आधार कार्ड दीजिएगा तब उसका एंट्री हो जाएगा उसके बाद आपको होटल मिल जाएगा विदाउट ए सी लीजिएगा तब भी और ऐ सी लीजिएगा तब भी हाँ हाँ देखिए गाड़ी आपकी होगी उस पार्किंग का भी लगेगा आपको जैसे पैकिंग गाड़ी कीजिएगा तब

गाड़ी का चार्ज आपको एक दिन का एक सौ रुपये लगेगा

हाँ हाँ हाँ हाँ अब सब कुछ ठीक है होटल की सब कुछ व्यवस्था सही है

जो ऑर्डर दीजिए वो खाना मिलेगा आपको